मोबाइल और टी वी आज कल लोगों के पसंद की चीज़ बन चुकी है पसंद की चीज़ क्या आवश्यकता बन चुकी है मोबाइल मोबाइल जो है एक वह क्रांतिकारी उपकरण है जिसने हर आदमी की आवश्यकता की चीज़ इसमें उपलब्ध है व्यापारी है व्यापर से संबंधित जो भी करना है जो चीज़ मँगवाना है पेमेन्ट करना है या कुछ भी जानना है वह हर जानकारी उपलब्ध है या किसी के संबंधित किसान है तो किसान से संबंधित सारी जानकारियाँ मोबाइल में या टी वी में मिलती हैं और या पढ़ाई के बारे में हर चीज़ उपलब्ध है जो भी बच्चा जिस जिस क्षेत्र में जिस सब्जेक्ट के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हो मोबाइल से उसको जानकारी मिल जाती है इसलिए मोबाइल जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें यह मोबाइल ने आदमी का जीवन बहुत ही आसान और सरल बना दिया है किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना हो पैसे मँगाना हो पैसे कहीं भेजना हो आसानी से आदमी घर बैठे पैसे भेज सकता है भी और और पैसे मँगा भी सकता है कोई भी सामान उनको खरीदना है ऑनलाइन का वह जो है मँगा सकते हैं ऑनलाइन पेमेन्ट भी कर सकते हैं इसलिए मोबाइल ही एक जो है बहुत भले ही आदमी की आवश्यकता बन गई है रुचि भी बन गई है और जैसे आत्मा का आदमी के जीवन बहुत आसान हो गया है यही हाल टी वी का है टी वी में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं बहुत सारे बहुत सारी ऐसे चीज़ों की जानकारी दी जाती है कि जैसे हर प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है किसान के लिए विद्यार्थियों के लिए और गृहस्थ जीवन के लिए हर चीज़ के लिए देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दुनिया में क्या हो रहा है हर प्रकार की न्यूज हर वह सब जानकारी प्राप्त होती रहती है इतनी सुविधा होने के बावजूद भी टी वी है मोबाइल है इन इनका उपयोग करते समय बच्चों को थोड़ा ज्ञान देने की ज़रूरत है और थोड़ा इनसे थोड़ा दूर रखने की भी ज़रुरत है अगर बच्चे टी वी देख रहे हैं तो उसमें जो है माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इसमें क्या देख रहे हैं कितनी देर से देख रहे हैं कितनी दूरी से देखना चाहिए और कब तक देखना चाहिए कितनी देर देखना चाहिए नहीं तो इनके जो है मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कहीं वह ज़्यादा देर टी वी देखने से उनकी आँखों पर उनकी रोशनी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और कई कई बच्चे इतना टी वी देखते हैं या मोबाइल से से जुड़े रहते हैं तो उनकी आँखों में कम उम्र में चश्मा लग जाता है इतना इन चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रुरत है और कहीं कहीं देखा गया है जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल से चिपके रहते हैं तो वह वह थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं कई कई बार देखा गया है कोई ए कोई बच्चे मोबाइल के अलावा और किसी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रखना नहीं चाहते हैं केवल न किसी से बात करना चाहते हैं खाना पीना खाया तो खाया नहीं तो वह मोबाइल ले लिए अपने कमरे में लेटे हैं और दिनभर रातभर मोबाइल देखा करते हैं न वह टाइम से सोना है और न टाइम से खाना खाना है न कहीं से बोलना है न चालना है तो इससे उनके सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है वह जो हैं मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं इसलिए उनको बताना चाहिए कि भइया जो है इस तरह से इतना मोबाइल का इस्तेमाल गलत है मोबाइल ठीक ठीक अच्छी बात है लेकिन थोड़ा देखो मतलब वाली चीज़ देखो ज़्यादा जो है मोबाइल पर जो समय देना ध्यान देना है आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है यह बच्चों को नसीहत देना बहुत ज़रुरत है और वह बताना है कि मोबाइल का इस्तेमाल किस किन चीज़ों में करना चाहिए कैसे करना चाहिए औ क्या नहीं करना चाहिए कितना करना चाहिए यह सब बताना बहुत ज़रूरी है नहीं तो बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाएँगे उनका मानसिक विकास रुक जाएगा और वह शारीरिक रूप से भी दुबले हो जाएँगे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और वह चिड़चिड़े हो जाएँगे वह जो एकदम समाज और आदमी से कटते कटते जाएँगे जिससे उनके जीवन में जो विकास होना चाहिए जो उनको आधार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा इसलिए थोड़ा यह सुविधाजनक भी है और थोड़ा नुकसान देख देह भी है इसलिए इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो उनको भी बहुत जानकारी है उन बच्चों को और ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारे मोबाइल में क्या देख रहे हैं कितना देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं कितना उनको देखना चाहिए उसी हिसाब से उनका इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल अच्छी चीज़ है इसलिए वही जो भी जानकारी हो देश के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में किसी सब्जेक्ट के बारे में वह तुरंत मिल जाती हैं कुछ भी और जानकारी चाहिए हो बैंक के बारे में या हर हर व्यक्ति की हर जानकारी इसमें उपलब्ध है किसान को किसान से संबंधित हर जानकारी उपलब्ध है